جی بولیے میم اچھا آپ کو دلی ٹور پہ جانا ہے جی جی او کے میم آپ آپ کو بریک میں جانا ہے آپ کے ساتھ فیملی ہے یا آپ صرف ٹو پرسن ہیں آپ کو کیسے جانا ہے مجھے یہ بتائیے اچھا آپ کو فیم آپ کو فیملی ٹور پہ جانا ہے تو اس کے لئے آپ کی فیملی میں کتنے ممبر ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں بس چاہئے کار چاہئے اوکے تو میم آپ کو ٹیمپو چیئر لے سکتی ہیں آپ کو ٹیمپو چیئر لے اور میم کار ہوگی جی میم آپ کار میں جا سکتی ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو وہاں پہ رکنے کے لئے جانا ہے مطلب آپ کو ایک دو دن کے لئے جانا ہے کیا مارننگ سے ایوننگ تک کے لئے صرف آپ کو گھومنے جانا ہے اچھا آپ کو رکنا بھی ہے وہاں پہ تو اوکے میم آپ ایسا کریے آپ میری شاپ پر آ جائیے اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں میں آپ کو واٹس ایپ پہ ڈٹیل سینڈ کر دوں گی

اوکے میم آپ میری شاپ پر آئیے گا میں آپ کو وہاں پر پوری ڈیٹیل کنفرم بتا دوں گی آپ کو کیسے ٹھیک رہے گا کیسے جانا ہوگا میم جب فری ہوں جب آئیے گا ہماری تو اوپن رہتی ہے سکس آورس بتائیے

جی آپ بتائیے آپ کو کب جانا ہے جی مینکلر میں جانا ہے ساری ساری آپ ہی بتائیے آپ کب آئیں گی میرے پاس تاکہ میں آپ کو مل سکوں آپ کو صحیح سے بتا سکوں اوکے میم آپ ایک آدھ ٹور ماریے گا میں آپ کو پوری ڈیٹیل لے رہی ہوں میں اپنا وزیٹنگ کارڈ بھی دے دوں گی آپ اس طرح سے آرام سے بات کر سکتی ہیں اوکے اور میم آپ کے لئے یا آپ کو کچھ اور بھی جاننا ہو اگر آپ کو آؤٹ آف ڈہلی بھی جانا ہو تو وہاں سے بھی ہمارے یہاں سے بس اور کار بھی ہیں بک کر سکتی ہیں اوکے اوکے میم اللہ حافظ